शिक्षा शिक्षा में अभी बहुत सुधार हुआ है शिक्षा में पढ़ाई इस विद्यालय में सभी लोग सभी टीचर लोग आते हैं अच्छे ढ़ंग से पढ़ाते हैं अभी यहाँ का परफॉरमेंस बहुत हीं अच्छा है विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा आता है समय से एग्जाम होता है जल्द सब करके हु होता रहता है स्वास्थ में भी हॉस्पिटल जगह जगह पर हॉस्पिटल हैं हर हॉस्पिटल में हर सुविधा उपलब्ध है पहले की बात ही अभी बहुत ही व्यवस्था में सुधार आया है सरकारी सुविधा उप हर उपलब्ध है जैसे जाँच एक्स रे अल्ट्रासाउंड का सारा सुविधा हॉस्पिटल में उपलब्ध है एम्बुलेंस हम ग्रामीणों को बहुत सारी सुविधा मिलती है आने जाने में रहने में पहले नहीं था अब बहुत ही अच्छा व्यवस्था हो गया है हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में भी लोग पेशेंट बहुत काफी आती आते जाते हैं दिखाते हैं वहाँ से इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है हम लोग बहुत खुश हैं हमारे यहाँ की जनता बहुत खुश है सभी इससे सभी को मेरी बाहर जाने से बहुत ही अच्छा कहीं हो गया है जोकि हम बाहर नहीं जाके अपने गाँव के हॉस्पिटल में इलाज करावे और हॉस्पिटल में ही इलाज कराते हैं हाँ उसके बाद एस न्याय हमारे यहाँ कोर्ट का भी सुविधा बहुत ही अच्छा है कोर्ट में सभी जज ऑफिसर जितने भी उनके कार्य कर्मचारी हैं वे लोग सही से पहुँचते हैं समय से और न्याय करते हैं न्याय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है आभी हर तरह का कोई दलाली नहीं है घूस नहीं लगता है सभी तरह का केस को देखा जाता है और समय से उसका निष्पादन भी किया जाता है केस को केस का निष्पादन वित्त व्यवस्था भी हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा है हर जगह से सब कुछ आमदनी सब सरकार को उपलब्ध है जैसे खेती एन्ह खेती हुआ हॉस्पिटल से वि वि शिक्षा विभाग से रेलवे से सब से मिच्छा मतलब है समाज कल्याण में वृद्धा पेंशन किसान महिला पुरुष सभी को पेंशन उपलब्ध है समय से उन लोगों को प्राप्त होता है

समय से सब भी कुछ प्राप्त होते रहते हैं